ہمارے حیدر آباد میں حمل و نقل کے تو بہت ذرائع ہے مگر سب سے زیادہ اہم بولے تو ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے جو ایک ریاست سے دوسرے ریاست جانے کے لئے بہت اہم ہے اور ایک ریاست کیا دوسرے شہر بھی جا سکتے دوسرے دیش بھی جا سکتے